میرا سب سے بڑا ریکارڈ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک گھنٹے میں تقریباً سترہ کلو میٹر دوڑتا ہوا چلا گیا یہ میری زندگی کا اس دن سب سے زیادہ دوڑنے والا دن تھا اور میں روزانہ چھ بجے صبح میں تقریباً پانچ کلو میٹر روزانہ دوڑتا ہوں ہاں کچھ ایسے مقاصد ایسے ہیں جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اس پوسٹ سے الگ ہیں جیسے کہ مجھے اردو زبان میں پی ایچ ڈی کرنے کا مقصد ہے کہ میں زندگی میں اردو زبان میں پی ایچ ڈی کروں اور میں اردو زبان کو آگے لے کر کے چلوں اردو زبان میرے لیے بہت اہمیت کی حامل لگتی ہے اور میں اس مقصد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگا تار جاری رکھے ہوا ہوں